सब्जी आओर कटहर भट्टा बैगन अँ अल्लू परवल उँ कि कहै छै मरचाइ कटहर की दर अइ बीस टके दस टके द हँ पनरह पनरह पाँच टके हँ परवल अइ ने कतेक बारह कतेक आब ओकर होबऽ चाही बीस चालिस लेनाइ छै तऽ ओकर चालिस किलोके कतना होबाके चाही ओकर रेट कतेक हेतै उँ चालिस हँ नहि ओहिसँ कम नहि हेतै

भऽ जाएत परवल भिन्डी कतेक पनरह करेला भिन्डीके कतेक हेतै पचीस दऽ दिऔ ओ हँ आब ओहिसँ कम नहि कम आब कतेक कहब पनरह भेल ओ